हाँ सर नमस्कार एक ये आप कार के मैकेनिक बोल रहे हो ना हाँ तो सर क्या है मेरी कार है और जो उसकी मैन हेड लाइट होती है सर वो काम नहीं कर रही है अच्छे से और जो भी इसकी जो कमी है वो देखनी है आपको जो भी उसमें कमी हैं बिलकुल उसको हटाना हैं और नया लगाना हैं जो भी उसमें कमी हैं ये स्विफ्ट डिजायर है हाँ हाँ सर वो आपकी दुकान पे ही आ जायेंगे जो आपकी दुकान है वो कब तक खुलती हैं सर कितने बजे से कितने बजे तक अच्छा शाम के छः बजे तक सर तो क्या है मुझे अभी थोड़ा सा बाहर हूँ कहीं तो मुझे आने के लिए दो घण्टे लगेंगे मैं बारह बजे तक आ जाऊँगा आपकी दुकान पे तो उस टाइम कोई दिक्क्त थोड़ी

हाँ तो ठीक है तो सर इसका जो चार्ज है वो बता दीजिए हाँ सर और जो भी है वो लाइट की है जो है मैन हेड लाइट है वो काम नहीं कर रही है और जो भी जो इंडिकेटर वगैरह हैं वो भी सही से काम नहीं करते है कभी जलते है कभी नहीं जलते है तो सब कुछ देखना है उसको अच्छे से उनकी जाँच करनी है हाँ तो सर वो आप चेक तो कर सकते हो एक बार देख के उसको हाँ तो आप क्या है चेक कर लेना एक बार फिर मेरेको चेक करके फिर बताना उसमें जो भी है उसमे कितना पैसा लगेगा कितना खर्चा आएगा और क्या क्या चीज खराब है क्या क्या चेंज करनी है नहीं और तो सर किसी प्रकार किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है अभी तो हाँ सर नहीं सर अभी तो छोटी मोटी कोई परेशानी ऐसी है ना सर जो भी है मतलब आप इसका चार्ज कितना लेते हो और सर्विस का कितना लेते हो वैसे अच्छा अच्छा हाँ तो सर वो तो हाँ हाँ ठीक है तो सर मैं आता हूँ दो एक घण्टे बाद में बारह बजे तक आ जाऊँगा आपकी दुकान पे हाँ हाँ ठीक है सर ठीक है धन्यवाद